हॅं हम सहमत छी बच्चा सबके सिलेबसमे लोनके सिलेबसमे जरूर जोड़ना चाही कियाकि कोइ कोइ माँ पापा के जे छै अपन बच्चाके नहि पढ़ा सकै छै जाहि कारण ओकरा बहुत दिक्कत भी भऽ सकै छै आओर लोनके पाठ्यक्रम जरुर शामिल होना चाही ताकि बच्चाकेँ आगु पढ़ाईके लिए पैसाके लिए नहि रुकय पड़ै लोन लोन आसानी से मिल सकै लोन लोन लेइमे कोई ओकरा दिक्कत नहि होइ कोई परेशानी नहि होइ आओर आसानी से ओ लोन लए कऽ अपन पढ़ाइके आगू बढ़ा सकय और अपन अपन पढ़ाइके ओ जारी राखि सकय